हिन ज़माने में टैक्नोलॉजी टैक्नोलॉजी जा महत्व वधी वियो आहे पहिरां टैक्नोलॉजी हूंदी न हुई त घणी मुसिबतुनि जो सामिनो कयो वेंदो हुओ जीअं की पैसा ॾियण लाइ हिकु जॻह खां ॿिए जॻह ताईं वञण लाइ इलाही मुश्किलूं थींदियूं हुयूं पण हाणे मोबाइल बैंकिंग सां पैसा हिकु जॻह खां ॿ जॻह ॿी जॻह ते झटि ई ट्रांसफर थी था वञनि जीअं की हिकु जॻह खां ॿिए जॻह ते मुसाफ़िरी करण लाइ बि कलाकनि जो टाइम विञाए वेंदो हुओ पण हाणे टैक्नोलॉजी सां ट्रेन गाॾी सां पाण हिकु जॻह ते बि जॻह ते जल्दी पुॼी वञो था ऐं पहिरां कलाकु कलाकु लाइन में बिह करे टिकट जी बुकिंग कराई वेंदी हुई पण हाणे मोबाइल सां पाण ॿ मिनट में ही जेकी बि पाण खे जॻह खपे उन जॻह ते टिकट जी बुकिंग करायूं था इन सां हाणे आरोगल टैक्नोलॉजी सां हाणे पंहिंजी पढ़ाई में बि घणो सुधारु ॾिठो वियो आहे पाण खे पहिरां बैंक में पैसा जमा कराइणा हुआ त पाण खे बैंक में वञी करे लाइन में बिहणो पवंदो हुओ पण हाणे पाण ॿ मिनिट में अॼु मोबाइल मां अॼु हिकु ॿिए खे पैसा बैंक में विझाए सघूं था पहिरां शॉपिंग करण लाइ पाण खे बाज़ारि में उस में धिखा खाइणा पवंदा हुआ पण हाणे पाण मोबाइल मां अॼु पाण खे जे वस्तू खपे उहो घर वेठे घुराए सघूं था इन करे टैक्नोलॉजी आहे पंहिंजी जीवन में अनेक घणा सुठा सुधार आहियां आणिणा आहिनि